हमारे घर में एक पालतू कुत्ता जिसका कुत्ता है उसका नाम लूडो रखा है उससे हम को बहुत प्यार है वह लूडो ऐसा है कि वह हमारे बगैर कहीं रहता नहीं मैं उसको रोज़ घूमने ले जाता हूँ सुबह सवेरे फिर सवेरे सवेरे घुमाता हूँ उसको कभी संकली से बाँध कर ले जाता हूँ तो कभी ऐसे ही ले जाता हूँ वह भी इतना शैतान है कि किसी भी ऐसा भगता है ज़ोर से कि आने का नाम नहीं लेता है फिर उसको बहुत ही तेज़ से बुलाना पड़ता है तो आ जाता है वह वह लूडो मेरे पास में सोता है उसको खाने के लिए हम दूध रोटी देते हैं अगर कभी बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसको हम अपने बच्चों के जैसा उसकी देख रेख करते हैं और जो लूडो है ना वह हमारा पालतू बच्ची की तरह है हम उसको जानवर नहीं मानते उसके लिए हमने स्वेटर लाई हैं ठंड के लिए गर्मी के लिए क्या है उसको हम काम से कम एक दो बार नहला देते हैं